हाँ हलो उबर वाले भय्या बोल रहे हो हाँ भईया मैं अभी रोसन रोसनपुरा में उतरा हूँ गुलमोहर कोलोनी से रोसनपुरा में उतरा हूँ आपके आटो में मेरा एक बैग रह गया है आप अभी कहाँ हो मुझे बैग लेना है अच्छा अच्छा कहाँ पे चूनाभट्टी जी जी मैं आ रहा हूँ आप लोकेसन बता देंगे मुझे जी मुझे पता नहीं है जी मैं पहुँच के फ़ोन लगाता हूँ आपको ओके ओके ओके हाँ भय्या मैं आ गया था भय्या चूनाभट्टी हाँ बिल्डिंग हाँ बिल्डिंग तो दिख रही है एक हाँ उससे लेफ्ट आना है हाँ ओके ओके ओके ओके लेफ्ट आना है जी सर हाँ फल की दुकान तो दिख रही है एक हाँ जी वहाँ से राइट जी मैं आ रहा हूँ बस राइट जी भय्या जी जी हाँ भय्या कहाँ पे हो आप सीधा सीधा हाँ जी कितना दूर पे कितनी दूरी पे हो आप बस हाँ बस भय्या पहुँच ही गया बस आप वहीं रुकना बस बस बस भय्या हाँ भय्या बस आ ही रहा हूँ मैं